اردو زبان بہت ہی پرانی اور تہذیبی زبان ہے اردو زبان بیسیکلی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور تھوڑا بہت نیپال میں بولا جاتا ہے لیکن اردو جبان کو زیادہ اچھا بنانے میں سب سے بڑا کریڈٹ ملتا ہے شائروں کو شائروں نے اپنے اردو زبان میں لوگوں کو بہت زیادہ ہی متاثر کیا ہے جیسے مرزا غالب نے اپنے شاعری میں اردو کے اتنے اچھے اچھے الفاظ یوز کیے ہیں جس سے لوگ لوگوں میں شاعری کے لیے اور اردو کے لیے دلچسپی بڑھ گئی اردو زبان انڈیا میں ایک ایسی زبان ہے جو لوگوں کے لوگوں کے دوارا بول ہی بولی جاتی ہے اور یہ پاکستان میں بھی بہت ہی زیادہ بولی جاتی ہے اردو زبان میں لوگ بہت سے گانے آ چکے ہیں جو لوگوں کو اپنے طرف اردو کی جھکاؤ بڑھاتے ہیں لیکن اردو زبان بہت ہی پرانی زبان ہے اور بہت ہی اچھی اور تہذیبی زبان ہے اڑدو زبان اردو زبان بولنے والے لوگوں میں تہذیب زیادہ ہوتی ہے اور اردو زبان بہت ہی اچھی زبان ہے اردو اردو زبان کی بولنے کی تعداد دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے